मा खालामदों दिनै नर्थइस्ट आसामाबो बल जोदोंमोन दंमोन खोमाना खेलाया

ए ओमफ्राय अ

अ ओमफ्राय ओरैनो माबाया जोंनि माबायाव हलिचरना सोरजों गेलेदोंथाय अ ए नोंगौ ओरैनो अ दुर्गा बर'आ ओमफ्राय गेलेनो मोनबोदोंना बियो औ ओमफ्राय आसाम आसामनि हिसाबै सोरबाफोर गेलेगिरिफोर दंबावो नामालै

ओमफ्राय जायखिजाया दा आसामनि सासे ओमफ्राय बर' सासे आरो ने दा नर्थइस्टजों जोनाया अ सासे ओमफ्राय दुर्गा बर' आरो सासेया हारसा नङा बेयो आंबो नायफैयैखाय मिनथिलाय लाङालै हारसाफोरनि बे गेलेगिरिखो ओमफ्राय अ माबाया होनबा हलिसरन नार्जारि गैया आरो ने आसाम होननानै अ आसाम होननानै बुङोबा दाखालि बावैसो बहुत आसामनिफ्राय नेसनेल लेभेलाव गेलेनो मोननाय बहुद माबाफोर युथफोर ओंखारदोंमोन लै आन्दार नाइनटिनफोराव नोंगौ बे सोगोमसार बसुमतारि ना नारजारि बिसोरबायदि माखासे गेलेगिरिफोरनि नामखौ खोनादोंमोन आसामाव आसाम माने दानिया आसामनि अनगायैबो दानिया बि टि सि आवबो बि टि आर आव बहुद आसामजों लोगोसे बि टि आर फोरावबो मार गेलेगिरि ओंखारबाय माथो ना नुफेराखैनो माथो नुफेराखैनो माथो गेलेनाय एसेबां सेलेक्ट जानाय खोनादों एसेबां गेलेहैनाय खोनादों दुर्गा बर'आनोल'सै ना ओमफ्राय बारा नाम जाथ'वाखैना हलिचरन नार्जारिया

ए ओमफ्राय मेन अफ दा मेथ्स जाफेराखैना बियो थिगआनो दं ओमफ्राय होनबा दाहाय नायहैनांगोन र' ना खेलाखौ नायनांगोन ना अ दे जागोन दे नायगोन र' होनबा दाहाय दे होनबा दोनथ'बाय ना अ दे